میں نے ایک ٹائٹن کی گھڑی خریدی تھی جو بہت اچھی ہے پہننے سے بہت خوبصورت لگتی ہے کافی لوگوں کو پسند آئی ہے اور میں ہمیشہ اس کو اپنے ہاتھوں میں پہنے رکھتی ہوں اور کبھی بھی وہ پانی سے مجھے کچھ دھلنا ہو کام ہو میں ہر چیز کرتی ہوں لیکن کبھی خراب نہیں ہوئی ہے اور بہت اچھی ہے